हेलो हाँ बोलिए हाँ

हाँ

फिर चार से पाच सौ रुपये लगेंगे हाँ अच्छा ठीक है तो हमे जब भी समय मिलेगा तो एक बार हम घर आ कर देख लेंगे उसके बाद आपको बता देंगे कैसा क्या है देख कर अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ तो मैं जैसे आती हूँ तो मैं आपको कॉल करके बता दूँगी हाँ हाँ ठीक है हाँ मैं मतलब आ ही जाऊँगी थोड़ी देर में तो फिर मैं आपको कॉल कर लूँगी तो आप मुझे बता देना ठीक है हाँ हाँ बता दीजिए आपका एड्रेस

ठीक है ठीक है तो मैं आके आपको कॉल करती हूँ हाँ मैं आपको कॉल कर लूँगी ठीक है मैं जैसे ई मुझे ज़्यादा नहीं एक दो घंटे लगेंगे आने में फिर मैं आपको कॉल कर लूँगी ठीक है ठीक है मैम थैंक यू